मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था जो है आज के समय में छात्रों की ज़रूरतों और लक्ष्यों के हिसाब से है कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है कोई डॉक्टर लाइन में जाना चाहता है कोई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक में कंप्यूटर लाइन में बैंकिंग हो गया ये रिफंड कंपनियाँ हो गईं तो अलग अलग नौकरी के लिए शिक्षा व्यवस्था भी अलग अलग दी जाती है उनको सपोर्टेड किया जाता है किसी को इन्टरनेट शीट के द्वारा प्रोग्राम में लिया जाता है आजकल स्कालरशिप दे रही है गोरमेंट कि आप आगे जाकर टेक्निकल जॉब भी कर सकते हैं आई टी आई हो गया इन सबकी हिसाब से उनकी जो लक्ष्य है या उनकी जो साधन है या उनकी जो कहना चाहिए इंटरेस्ट है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश शिक्षा उनके अनुसार बहुत से तरीकों से उनको शिक्षा दे रही है जिसका हर छात्र लाभ उठाकर कुछ न कुछ अपनी लाइफ के लिए मोटीवेट कर रहा है और आगे उसमें बढ़ना चाहता है